جی یہاں پر سوال پوچھا گیا ہے کہ ہندوستانی نقل و حمل کا نظام کیسا ہے تو نقل و حمل سے مراد افراد مال و سامان مویشی جانوروں کو اور اجناس کا ایک جگہ سے دوسری جگہ سے لے کر جانا اور یعنی اور منتقل کرنا یہ ایک قدیم عمل ہے گزشتہ زمانے میں ہمارا ملک ہندوستان اس کے لیے جانوروں اور بیل گاڑی یا یکا گاڑی یا ان سب کا سہارا لیتا تھا لیکن موجودہ وقت ترقّی کا دور ہے اب اس کے لیے گاڑیاں موجود ہیں اب ہم کو ایک جگہ سے دوسری جگہ سامان منتقل کرنا ہو یا کچھ بھیجنا ہو تو اب بہت سارے ذرائع موجود ہیں اگر ہم روڈ کے ذریعے بھیجنا چاہیں تو بہت ساری سرکاری اور غیر سرکاری ادارے ہیں جو نقل و حمل پر بہت اچّھی طرح کام کرتے ہیں اس کا طریقہ ہی ہے کہ ہم اپنے سامان کو ان کے قریبی یا آفس میں پہنچا دیں یا پھر ان کو کال کر کے بتا دیں کہ آپ کچھ سامان فلاں مقام پر بھیجنا چاہتے ہیں تو چنانچہ وہ آ کر سامان لے لیں گے اور اس کو خود پیک کر کے لے جائیں گے اور پھر اس کا وزن کر کے آپ کو اس کے حساب سے قیمت بتا دیں گے لیکن بہتر ہے کہ آپنے سامان کو اپنے ہاتھوں سے پیک کر کے دیں تا کہ آپ کا سامان نقصان ہونے سے بچ جائے گا اور خدمات اتنی بہتر اتنی بہتر ہو چکی ہے کہ تین دن کے اندر اندر پورے ملک میں کہیں بھی آپ کا سامان پہنچ جائے گا بلکہ اگر آپ فاسٹ سروس لینا چاہتے ہیں تو کچھ اضافی رقم کے ساتھ ایک دن کے اندر اندر آپ کا سامان منزل پر پہنچ جائے گا روڈ کے علاوہ یہ خدمات ہوائی جہاز اور بذریعہ ٹرین بھی بہت اچّھی طرح پوری کی جاتی ہے اسی طرح موجود وقت میں ہمارے لیے سفر کرنا ایک مقام سے دوسرے مقام تک جانا بہت آسان ہے ہم پہلے بہت پریشانیوں کا سامنا کر کرتے تھے اور بہت سارے خطرات بھی ہوتے تھے چور ڈاکو وغیرہ مل جاتے تھے راستے میں پیدل چلنا پڑتا تھا گاڑیاں جلدی نہیں ملتی تھی لیکن اب نقل و حمل کا انتظام بہتر ہونے کی وجہ سے بہت آسانی ہو گئی ہے اس لیے ہم آسانی سے اب کہیں بھی آ جا سکتے ہیں ہمیں کوئی پریشانیاں نہیں ہوتی ہے ماشاءاللّہ جگہ جگہ پہ ہر موڑ پر گاڑیاں مل جاتی ہے ہر وقت بہت ساری گاڑیاں کھل گئی ہیں بسیں ہیں رِکشہ ہے بہت ساری گاڑیاں ہیں اب ہمیں انتظار نہیں کرنا پڑتا ہے ہر منٹ منٹ میں گاڑیاں ملتی رہتی ہیں اب نظام کا مقام بہت اچّھا ہو گیا ہے